میرے خیال میں پرانی نسلیں نئے نسلوں سے زیادہ مذہبی تھی اس بات میں بالکل سچائی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پرانی نسلیں بہت زیادہ مذہبی تھی ان کے اندر عبادت کرنے کا شوق ہوتا تھا وہ لوگ ہمیشہ عبادتوں میں مشغول رہتے تھے انہیں نماز پڑھنا قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا ان سب کاموں میں انہیں بہت اچھا لگتا تھا لیکن آج کے ٹائم پر جو نئی نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں وہ لوگ دنیاوی فیشن میں اتنے زیادہ منہمک ہو گئے ہیں کہ گویا ان کو مذہب سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں وہ لوگ جو آج کے زمانے میں نئی نسلوں کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ اپنے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ موبائل کے وجہ سے یا لیپ ٹاپ کی وجہ سے ہو یا اور کوئی بھی دیگر وجہ ہو لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پرانے زمانے میں کہ مذہبی رجحان تھا وہ آج کی نئی نسلوں کے اندر مذہبی رجحان نظر نہیں آتا ہے میں نے بہت ساری تبدیلیاں محسوس کی ہیں اور جو جن واقعات کی روشنی میں دیکھتا ہوں کہ پرانے کے زمانے میں جو بزرگ حضرات ہوا کرتے تھے یا جو نوجوان نسلیں ہوتی تھیں وہ اپنے آپ کو عبادت میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھیں لیکن آج کے ٹائم پر دنیا کمانا دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا اتنا جیادہ عام ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مذہبی تعلکات سے اور مذہبی رجوحان سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے مذہبی رجوحانات سے جڑیں اپنی مذہبی تعلقات کو مضبوط بنائیں اور ہمارے اندر جو بھی کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر بھی پرانی نسلوں کی طرح مذہبی رجوحان پیدا ہو اور ہم لوگ بھی بہتر مذہب کام کام انجام دیں سکیں